میرے علاقے میں پانی کے بہت سارے ذرائع ہیں جن میں سب سے بہتر اور پرانا ذریعہ جس کو ہینڈ پمپ کہا جاتا ہے وہ ہے جو اکثر و بیشتر گھروں میں پایا جاتا ہے اور بآسانی اس سے پانی اچھے اور صاف ستھرے نکل بھی جاتے ہیں اور بہت سے کم فٹ میں یہ پانی اچھا پانی دستیاب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ پرانا اور پرانا ذریعہ ہے اور سب سے بہترین ذریعہ ہے اس میں صاف پانی بھی ملتے اور ٹھنڈے بھی ملتے ہیں اور جہاں تک ابھی جدید ٹیکنالوجی کی بات ہے ابھی حال فی الحال میں موٹر آ گئے ہیں اور ابھی پانی پینے کے لیے لوگ اس کا استعمال نہ کر کے ہینڈ پمپ کا تو جو صاف ستھرے پانی جو گورنمنٹ کے تھرو پہنچایا جاتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ساریے ذرائع ہیں چونکہ میرا یہاں پر گاؤں میں نہیں رہنا ہوتا کسی اور جگہ رہنا ہوتا ہے تو یہاں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن اتنی جانکاری ہے اور اس پر مجھے اتفاق ہے کہ گاؤں میں ہند پب ایک بہت اہم اور بہترین ذریعہ ہے اور مفید بھی ہے جو کم پیسوں میں بہترین اور اچھے پانی دیتا ہے